आं आं आङो साख्रि मोनबोला ओह साख्रि मोनखांबा आङो आंनि नखरनि बिमा बिफाखौ मोजाङै जोथोन लागोन मोजाङै थानो होगोन ओह न' बां लुगोन मोजां मोजां ओह बिमा फिफानो गान्नाय जोमन्नाय मोजां मोजां होगोन ओह लानानै एसे मोजां मोजां जायगायाव बेरायगोन आरो बिमा फिफाखौ आं जोबोर अनगोन बिमा फिफाखौ आं जोबोद जोथोनै लाखिगोन नखरखौ आं जोबोद जौगानाय लाबोगोन ओह बिनि गेजेरजों आं गामिनि माखासे गोदोसोनानै थानाय ओह सुबुंफोरनो ओह हेफाजाब होगोन माखासे अह गथ'फोर लेखा फरायनो हायै बा फैसा गैयै बेफोनो एसे एनै हेफाजाब होगोन ओह गामिनि गासैखौबो मोजाङाव लाबोफागोन आरो समाजखौ मोजाङै मोजां लाखिगोन समाजनि माोजांनि हाबा खामानि मावगोन आरो गासैखौबो समानै अनजोबगोन आं जोंनि हारिखौ जौगाहोगोन लोगोसे अह गथ'फोरखौ फरायनायाव जोबोथ थलुंगा होगोन जाहाथे आं बायदि सासे साख्रि मोन्नो हाथों गैजारोङिफोरखौ ओह ओह रेहाय होगोन थाका फैसाजों लोगोसे अह